असांजो क्रिकेट जो जेको खेल आहे उहो असां जी इंडिया टीम खे एतिरो अॻियां वठी वियो आहे की हाणे असां जी इंडिया टीम टॉप ते हली वई आहे त क्रिकेट ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे बि ऐं मां ख़ुदि बि क्रिकेट खेलींदो आहियां ऐं ॾिसणु बि मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे